आं आसामनिफ्राय सिलंआव थादोंमोन बे सिलंआव थांनाय समाव गोबां फाराग नुनो मोनदों आरो जेरैहाय आसामाव गोलोमनाय बोथोरबा गोलोमो आरो नाथाय सिलंआव गोलोमनाय बोथोरबाबो गो गोलोमा गोजाङो दा बेवहाय थाहैनानै मोजां मोनदों आरो जायगाफ्राबो नायनो जोबोद समायना नायथाव नायथाव जायगाफोर दङ जेराव थांनानै जोङो गोजोननाय लानो हायो मोजां मोजां नुथायफोरखौ नायनानै हाजो हाला बारहावाफ्राबो मोजां

जायगाफ्राबो जोबोद साबफा बेनिफ्राय आङो दारजिलिंआव थांदोंमोन दारजिलिंआवबो बे बायदिनो मोजां गुसु जायगा नायनो समायना जायगाफोर दङ बाहायबो थांथाव सोरबाफोर बेराय हैनो गोसोबा बाहाय बेराय हैनो हागोन जोबोद समायना जायगा हाजो बिनिफ्राय सिक्किमाव थांनो हायो ओरै दारज्लिंनिफ्राय सिक्किमावबो बेबायदिनो बरफ गोग्लैयो बरफफोरखौ नायोब्ला मोजां दांनो मोजां जायो बेफ्राव थांनानै बेरायनायाव एफा एनै खस्त'खौ मोनगोन थेवबो खस्थ'नि गेजेरजोंबा गेजेरजोंबाबो बाहाय बेरायनायाव मोजां मोनो रंजानो लोगोफोरजों थांनाआव मोजां मोनदों बेरायनो दा सोरबाफोर बेराय हैनो गोसोबा बैफोर जायगाआव बेराय हैनो हागोन